मेम मुझे क्या है सब्ज़ियाँ लेनी थी अच्छा अच्छा हाँ हाँ मुझे दिख गया मुझे क्या है सब्ज़ियां लेनी थी तो कौन कौन सी सब्ज़ियां अभी आप लोगों के पास हैं मुझे एक तो आलू लेने हैं प्याज़ लेने हैं टमाटर लेने हैं गोभी लेनी हैं मिर्ची लेनी हैं शिमला मिर्च लेनी हैं ये सभी सब्ज़ियां मुझे लेनी हैं मुझे एक एक किलो लेनी हैं सारी सब्ज़ी आलू और टमाटर मुझे दो दो किलो लेने हैं अच्छा तो अभी ऑफर चल रहा है तो इससे कम नहीं हो पाएगा क्या क्योंकि ये तो मुझे बहुत ज़ादा लग रहा है जैसे कुछ और ऑफर में चल रहा हो तो अच्छा तो मुझे उसके ऊपर ऑफ मिल जाएगा और मुझे टमाटर की क्या रेट बताई थी आपने चालीस रुपए रेट में मुझे दो किलो मिल जाएंगे अच्छा ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है टमाटर तो अभी सबसे ज़्यादा महंगे मिल रहे थे ठीक है आप मुझे टमाटर दो किलो करवा दीजिए और आलू कैसे बताए आपने आलू कैसे रुपए के दिए अच्छा तो तीस रुपए की प्राइज़ है मतलब आलू पे अच्छा और इसपे और कोई प्रमोशन वगैरह चल रहे हैं क्या कोई और ऑफर प्रमोशन है चल रहे हों अच्छा और प्राइज़ यही रहेगा मतलब सबका है ना अच्छा तो मतलब इसी प्राइज़ में मुझे मिलेगा लेकिन मुझे और ऑफर और प्रमोशन भी मिल सकते हैं और प्राइज़ भी अच्छी मिलेगी ठीक है ठीक है